मैथिलि भाषा जे होइ छै बहुत नीक भाषा होइ छै एकरा सुनैमे अच्छा लागै छै पूर्णियामे भाषा पूर्णियामे मैथिलि भाषा ही बोलै छै सबके अच्छा लागै छै पूर्णियामे आओर हर जगह भी बहुत जगह ऐसन छै जहाँपर मैथिलि भाष बोलै जाइ छै आओर मैथिलि भाषाके बारेमे